میں میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت انسانیت اور اس کے بعد اپنے اپنے افراد خاندان کو اہمیت دیتی ہوں کیونکہ میری نظر میں افراد خاندان کسی بھی انسان کے لیے اخوت کا باعث بنتی ہے کیونکہ ہم آپس میں جڑے رہتے ہیں ہم کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے جب کہیں مشکل و پریشانی آ جائیں ان کو صلاح اور مشورے کی بنیاد پر کسی بھی مشکل اور پریشانی کا بآسانی سے حل دریافت کر لیتے ہیں ان لوگوں کی محبت اور دعاؤں کی وجہ سے ہر بڑی پریشانی آسانی سے حل کر حل کر لیتے ہیں